हेलो मेम मां न हाणे न पंहिंजी ग्रेजुएशन कंपलीट कई आहे त मूंखे न हिन खां पोइ बि न अञा पढ़ाई करिणी आहे त मां तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो मूंखे न कि मां अञा छा कयां कि छा पढ़ाई कयां अॻियां थोरो मूंखे गाईड करे सघंदा आहियो हिन बारे में मुंहिंजो तानिया लुधरिया

मां विवेकानंद में हुअमि कुर्ला में जे को आहे त हुते हुअमि मां बोम्बे जे कॉलेज में हाणे मूंखे अञा अॻियां जोब करण लाइ मूंखे अञा वधीक पढ़ाई करिणी आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो न कि भई मां एम बी ए कयां कि ॿियो कुझु कोर्स कयां कि कंप्यूटर जो कोर्स कयां त तव्हां मूंखे गाईड कयो त हिन बारे में मूंखे छा करणु खपे जो मूंखे सूट लाइ सुठो हुजे त मुंहिंजी होबी जस्ट त इयं त डांस ऐं इयं आहे पेंटिंग आहे मां इयं कंदी रहंदी आहे इयं नार्मल में जॾहिं फ्री टाइम हूंदो आहे हाणे मां मां ग्रेजुएशन मार्केटिंग मां कई आहे पंहिंजी

एम बी ए परफेक्ट रहंदो एम बी ए मार्केटिंग में ई करे सघंदा आहियूं कि मां फिनांस में बि कयां त हलंदो मुंहिंजे लाइ ठीकु आहे मैम त पोइ कॾहिं बि अगरि तव्हांखे लॻेव थो कि त मां एम बी ए अगरि समुझो मां ॿ साल जो इहो कोर्स कयां त इहो मां आउट ऑफ़ वञी करे कयां कि पंहिंजी हुन में रही करे कयां महाराष्ट्र में रही करे कयां हम्म हा हले ठीकु आहे ठीकु आहे मां पोइ तव्हांखे पोइ सुभाणे फोन कयांव थी हिन लाइ कि त पोइ अॻियां ॿुधाइजो क्योकि मूंखे एन्ट्रेंस एग्जाम बि ॾियणो एम बी ए जो त हुन जे बारे में तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो कि कीअं करिणो आहे प्रोसीजर छा आहे एडमिशन जो हले ठीकु आहे हुनजो जे को नवम्बर में एग्ज़ाम थींदो न नव नवम्बर में हुनजो एन्ट्रेंस एग्ज़ाम थींदो त मूंखे हाणे खां ई प्रिपेर करिणो पवंदो त तव्हां क्लास कॾहिं खां वठंदव त तव्हां मूंखे उहो बि ॿुधायो न अच्छा हले ठीकु आहे मां अचांव थी तॾहिं बि तव्हां वटि क्योकि मूंखे वधीक अञा अॻियां पढ़ाई करिणी आहे जीअं जोब में सेलरी बि वधीक मिले मां तव्हां तव्हां वटि अचांव थी क्लास ते तव्हां बुधाए सघंदव कि भई ॿिनि लखनि खां मथे अथव कि घटि अथव हुन खां बि अच्छा त पोइ हिकु हिकु साल जा ॿ लख अथव ठीकु आहे त तव्हां ख़ाली मूंखे थोरा नोट बि प्रोवाईड करे छॾिजो जीअं कि मां एग्ज़ाम चङी तरह क्लीअर करे सघां थी छो कि इहो जाम हलो ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां तव्हां सां ॻाल्हायां थी